क'क्राझार जिल्लानि मानसिफ्रा साफ्रामबो मोगा मोगि जोंनाया बेनो माने क'क्राझार जिलायाव बेकार जोंनाया बारा जोंनि क'क्राझार डिसट्रिक आव कम्पानिफोर गैया कम्पानि फोर नांगौ इंगेजआव थानो मोनैखाय गावजों गाव बिदिनो मेगन सालायनाय नांलायना हेंथा हेंसिआ बारा दा जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बेकार जेंनाखौ फोजोबस्रांबानो मोगा मोगि जानांनाय गावजों गाव हेंथा हेंथि जानाया जोबलांगोन बेखौ जोङो बोरै होबथानो हागोन फोजोबनो हागोन बे हेंथा हेंथिखौ जेनेबा जोंनाव बिदिनो कम्पानि जोंनाव नांगौ इन्डाष्ट्रि गिदित गिदित जोंनाव नांगौ आरो दाबो एसे गैया आरो बेनि उनाव जोंनाव सि आइ टि सि आइ टि बायदि सोफैदों सि आइ टि आव जोंनाव साख्रिखौ जोंनो होआ जोंनि मानसिनो होआ साख्रिखौनो दिहुना दा बेफोरनि थाखाय हेंथा खालामलायो गावजों गाव गाज्रि मोनलायनाय जायो हेंथा हेन्थि बिदिनो नै हस्पिटेल गोदान फैबाय बेवहायबो दासिमबो साख्रि गोदान सोआ गावजों गावल' बुंसोलायबाय थायो थिक बिदिनो जोंनाव बेकार जेंनाया बारा दा बे बेकार जेंनाखौ होस्रांनो हायोबानो जोंनि एरियाआव क'क्राझार डिसट्रिक आव मोजां जागोन आं बेखौ सानो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि आखाय दङ दैदेनगिरिफ्रा बिदि बेखौ मोजां खालामलां बानायलाङोबानो कम्पानि आरो इन्डाष्ट्रिफोर गायसनफैयो बानो बेकार जेंना सुस्रांजायोबानो बेफोर दावराव दाउसिआ हेंथा हेंथिआ गैया जालांगोन लोगोसे जा दं जा कम्पानि बा माबा स्कुल कलेज आरो हस्पिटेल बेफोरफ्राव मानसिफोर सोयोबानो अनेक बेकार जोंनाया जोबगोन आं बेखौ सानो आरो दा जोंनि गेदेत गोलावफ्रा बेफोरखौ दासिमबो नायनो रोङाखै बेफोरखौ बानायबानो गावसोरबो शान्ति आरो बर' जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्राबो शान्ति जागोन आरो बे शान्तिखौ जोंनि मानसिफ्रा दासिमबो सानहरनो हायाखै गोदाव सोरावजोंनो मोगा मोगि जानांगासिनो दङ गावजों गाव हेंथा हेंसि थाखा फैसा सोरनिबा स्किमनि स्किम मोननाय माबा मोन्नायखौल' जोंनि गेदेर गोलावफ्रा नायो बेकार जेंनाखौ बोरै सुस्राङोबा दावराव दाउसिआ खम जागोन बेखौ जोंनि मानसिफ्रा दासिमबो नायाखै गेदेर गोलावफ्रा नायनो रोङाखै लिडारफ्रा लोगोसे बेफोरखौ नायबानो जोंनि बेकार जेंनाया हेंथा हेंथि गावजों गाव मोगा मोगि जालायनाया सुस्रां जागोन आं बेखौ सानो जोंनि जिउआव बेनो हेंथा हेंथि बारा जानाय जानायनि जाहोन आ बेनो आरो बे बेकार जेंना बारा जानाय आरो कम्पानि इन्डाष्ट्रियेल आरो स्कुल कलेज गासिबो गायसनजौबाय जाबाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव थेवबो साख्रिखौ सोआ बेनि थाखायनो गावजों गाव मोगा मोगिआ बारा जानानै दं